मैंने जब मेरे बच्चे की पढ़ाई पूरी करा कर उससे पूछा कि वो क्या करना चाहता है तो उसने बताया कि सेना में भर्ती होना है वो निर्णय मुझे लेने में काफ़ी दिक्कत आई मुझे पता करना पड़ा कि कैसे सारा कार्य होता है महत्वपूर्ण मेरा निर्णय वही था कि मेरे बच्चे को मै भेजूं या नहीं आपको पता ही है सेना में क्या क्या दिककतें होती हैं मैंने आपने परिवार वालों की सलाह ली मैंने आपने पति से पूछा था कि ये सही है ना तो फिर उन्होंने बताया कि अच्छा ही है बच्चा जो करना चाहता है उसे करने दें काफ़ी कठिनाओं के बाद में मैंने मेरे बच्चे को उस निर्णय पर हाँ बोला और उसी बात का निर्णय लेने में मुझे काफ़ी कठिनाई आई थी